औ मा खबर नै दं ओरैनो

थांनायाथ' थांजागौमोन आमफ्राय नोंसोर बा ए नोंसोरबा अबहाय थांनो नागिरदों अबे जायगायाव ए थांनायाथ' थांजागौमोनहाय आमफ्राय हनै लामाखौनो बायो आङो गोजानद्रायो अन्थाय अन्ला खुथ्रु खाथ्रानो थांनोलाय थांनोलाय लुबैदोंमोन हाय आमफ्राय मा जायो हनै बोथोरफोरासो माथो सान्दुं गोसाब्लाबो दासो सानामोन आं साबैसे थांनो नागिरदों आयौ एथ' बुरजा आं बांद्राय बुरजाब्ला थांनो बायो हाय लिलि लाला जायो औ आमफ्राय जेन'बा जानायफ्रालाय मारै संनान लांनांगौ जाहैगोन जाखो जानायफ्रालाय आमफ्राय मा मा बेदर लागोन जाखो

औ होमबा आर आमफ्राय मानसिफोरा बांद्रायथारा होमबा बांद्राय बुरजा थांनो बायो हाय थांनाया थांनाया थांजागौमोन अमफ्राय सान्दुंनि थाखायनो थांनो बादों आमफ्राय हनै नोङो थाब फैनो होनब्ला थाब फैनो मोना ना हारसिङै आं थांनाय जाब्ला नोंसिनो खबर हरफिनगोन दे औ दे